गाछीमे बहुत तरहके फल होइ छै जेना फूल होइ छै जेना गुलाब अड़हुल गेन्दा बहुत तरहके फूल अछि फूल सबके हमसब जेना पूजापाठमे चढ़बै छी या माला बनाबै छी या फेर कोनो तीर्थस्थलमे जाकऽ दै छिए जेना गेन्दाके फूल गुलाबके फूल आओर जूहीके फूल एहन तरहके नीलकमल बहुत तरहके फूल होइत अछि लेकिन सब फूलके अलग अलग समय होइ छै जेना ठण्डाके महिनामे गुलाब फूल आओर कुनू महिनामे गेन्दाके फूल कहियो अड़हुलके फूल जेना गरमीके महिनामे अड़हुलके फूल होइत अछि तहिना आओर सब फूलके काम इएह होइ छै जे जेना हमसब मन्दिर जाइ छिए तए पूजापाठमे यूज करै छिए या फेर घरमे कभी पूजा होइ छै तऽ ओहिमे माला बनाकऽ यूज करै छिए आओर फलके काज घरमे यूज आबै छै जेना लोक खाइमे यूज करै छै आओर बहुत तरहके काम होइ छै फलके आओर फल भी बहुत तरहके होइ छै आम लीची कटहल सेब नारङ्गी बहुत तरहके फल होइ छै सब फलके अलग अलग जेनाकि अनारके लोकके खूनके कमीमे अनारके जूस पिए छै बहुत तरहके फल होइ छै बहुत तरहके यूज होइ छै फलके काम लोग अपन अपन पसन्दसँ फल खाइ छै घरमे यूज करै छै आओर फूलके तऽ होइते छै जे फूल अपन हर बहुत चीजमे यूज आबै छै जेनाकि रूम कहिओ अहाँके डेकोरेट केनाइ अइ तऽ ओहोमे भी सब फूल यूज आबै छै फल भी